नमस्ते दीदी नमस्ते दीदी अरे आपको आपके हन पेड़ का पौधा है हमको पेड़ का पौधा चाह रहा है कौन कौन पेड़ है हाँ तो हमको हाँ हाँ तो हमको हमको गेंदा का फूल चाहेगा चाँदनी का चाहेगा गुड़हल का चाहेगा का पौधा हमको चाहना है हमको लगाना है घर में हाँ दीदी सब हाँ सब पेड़ का पौधा हमको चाहेगा सब पेड़ का पौधा हमको चाहेगा कदम का और का बोलेला कि चादनी का गुड़हल का गेंदा का सब यही सब हाँ यही सब हमको फूल चाहेगा बताइए दीदी ऐसे कैसे देंगे काहे से हमको घर में लगाना है अँगना में लगाना है कितना कितना का पड़ेगा अलग की लेंगे न अलग अलग लेंगे का अलग लेंगे गुलाब का अलग लेंगे और हाँ हाँ दीदी गुड़हल का अलग लेंगे गुड़हल का अलग लेंगे गेंदा का अलग लेंगे आ कदम का तो अलगै लेंगे चाँदनी अलग लेंगे यही सब अलग अलग सब जेतना पेड़ फुलता है अपना अलग अलग उसको हमको दाम बताइए कितना कितना का देंगे कै रुपये पड़ेगा जी

अरे दीदी एतना महँगा महँगा पड़ेगा तो हम लोग कैसे खरीद के लगाएँगे घर में अब लगाते है अब हाँ हाँ हाँ और चाँदनी का फूल हाँ और कनेर का कनेर का भी पेड़ आता है उसको भी लगाना है हाँ हाँ तो वही वही हमको लगाना है अगले महीने इसलिए कि अँगना में हम लगाएँगे बरगद लगाएँगे हमको ठोक के चहेगा पेड़ पौधा लेंगे तब न लगाएँगे यही सब लेंगे कनेल वनेल का पेड़ लेंगे गेंदा का गुड़हल का आ तब न ले कि यह चाँदनी वाला यह सब दीदी लेंगे थोक थोक लेंगे पेड़ लगा लेंगे तो अपने घर में हम लगाएँगे द्वार पर लगाएँगे छत पर लगाएँगे चलिए ठीक है दीदी मैं आ रही हूँ